हलो मेरी बात स्विगी में हो रही है जी भैया आज सुबह मैंने कुछ खाना ऑडर किया था शिव शक्ति ढाबे से हाँ मैंने शाही पनीर और नान ऑडर किया था जी पर उसकी गुणवत्ता बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी हाँ मैं बताती हूँ शाही पनीर में वो गर्म बिल्कुल नहीं था और उसका जो पनीर था वो बासी था जो पूरा खाना था वो ताज़ा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था अगर मैं नान की बात करूँ तो वो बहुत कठोर थी उसको खाने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे तो हाँ ठीक है तो वही मैं वही चाहती हूँ कि या तो आप उस खाने की धन वापसी कर दें वापस या तो मुझे वो खाने की बदली चाहिए है आज ही जी आप उस ढाबे से बात कर लीजिए और उन्हें मेरी शिकायत बता दीजिए और मेरे खाने की या ताे बदली करवा दीजिए या तो उसकी धन वापसी करवा दीजिए जी ठीक है